हाँ हैलो हाँ वैभव के पेरेंट्स बोले रहें हैं अच्छा अच्छा क्या हाल है बैभव की मम्मी नहीं नहीं बच्चे की शिकायत नहीं है बच्चे को क्या है यह इसकी मतलब फर्दर स्टडी करने के लिए और मतलब काफ़ी स्कूल की जो एक्टिविटी की है उनको बताने के लिए बच्चे को क्या है छुट्टी के बाद चालीस मिनट रोकने के लिए अनुमति चाहिए नहीं नहीं और भी बच्चे रुकते हैं बच्चे को हम छुड़वा देंगे ख़ुद ही हम

बच्चे का यह है कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी हो उसके बारे में बच्चे से पूछेंगे तो उसके लिए उसको बताएँगे और भी कई एक्टिविटीज हैं उनके बारे में भी बच्चे को बताएँगे डांस वग़ैरह है कोई प्रतियोगिता वग़ैरह में भाग लेना है उसके संबंध में बच्चे को इसलिए हाँ उसको मतलब स्कूल के बाद चालीस मिनट रोकने के लिए आपको कॉल किया है हाँ बिल्कुल बिल्कुल छुड़वा देंगे बच्चे को कोई दिक़्क़त नहीं होगी हाँ नहीं नहीं नहीं अकेला नहीं और भी बच्चे हैं जी जी हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसलिए बच्चों को हाँ आज उसको क्या कहते हैं स्कूल टाइम के बाद उसको छोड़ देना

हाँ बिल्कुल उसको बताएँगे जिससे बच्चों की हाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बच्चे के लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हाँ बिल्कुल उसको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मनोरंजन की हैं वह स्कूल टाइम में नहीं सीखा पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है नहीं नहीं उसकी उसकी चिंता ना करें वह तो हम सब और बच्चों को भी छुड़वाएँगे इसलिए आपके बच्चे को भी हम सुरक्षित घर पर छुड़वा देंगे हाँ तो इस आपकी इस अनुमति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठीक हाँ नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है ठीक

नमस्ते